खौरां बिलाइयाव फोसावनाय रादाब रादाब आरो रादाबफोरा गोबां फारागथि थायो थानायालाइ जेनेबा माखासे निउसफोराव माखासे निउसफोराव टिभि बा मबाइल बिदिअ बायदि बिदिअ मबाइल इउटुब बायदि सेनेलबा पेसबुक बायदि सेनेलफोराव जोङो गोबां रादाब बिलाइयाव जोङो नुनो मोनो माखासे माखासे जाथाइफोरखौ माखासे नंगौखौनो खिन्थियो माखासे नंगौखौनो खिथायो माखासे आरो नंखाइ जायो माखासे गासैबो निउसफोरावनो बा माबाफ्रानो एके जाजोबनो हाया माखासेखौ सास मा माब्लाबा समाव गारिजों गारि मथरजोंनो एक्सिदेन्ट जानाय समाव सानैया जखम जानानै बेखौनो बेखौनो आरो सोरबाफ्रा निउस रादाब फोसावग्राफ्रा सोरबाफ्रा सानै जोखोम जानायफोरखौनो साथाम साब्रै साबा होन्नानै फोरमायो फोरमायो बेवनो अनेक जोंनिया फारागथि गोनां जायो बेनिफ्राय जों नुनो मोनो आरो रादाबफोराव बे समाजाव आरो बे समाजाव आरो गोबां गोहोम खोख्लैयो जेरै जों मानसिफोरा मानसि सुबुंफोरा कनपिउस जायो खायफा निउसआव नुयो जों सानै खायफा निउसफ्राव आरो नुयो जों साथाम साब्रै जोखोम जादों होन्नानै गारि मथर एक्सदेन्ट जानाय समाव बेनिखायनो जोङो गोबां फारागथि दं होन्नानै मिथिना मोनो आरो निउस निउसफोराव रादाब बिलाइफोराव